हैलो नमस्ते जी बताएँ क्या चाहिए आपको जी

ओके तो आज कल तो जो मतलब मैंगोज़ हैं वे एंड हो रहे हैं ना इस वजह से थोड़े महंगे हैं फिफ्टी रूपीज़ में है फिफ्टी रूपीज़ के जी

जी जी जी जी मतलब फ्रूट सैलेड के लिए आपको चाहिए जी जी जी जी जी हो जाएंगे वह उसमें कोई प्रॉबलम नहीं है बाक़ी आपको क्या क्या चाहिए वह आप बता दीजिए जी जी जी जी जी जी तो देखिए जो हमारे मैंगोज़ हैं वे फिफ्टीज़ फिफ्टी में है तो मतलब आप ठीक है आप इतना सारा ले रही हैं तो थो मतलब ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह एक्सपेंसिव तो होते हीं हैं फ्रूटस हैं तो वह हम फिफ्टी में कर सकते हैं ठीक है ग्वावा है वह तो फोट्टी में ही है तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते हैं

जी जी जी जी जी चलिए कोई नहीं तो हम ट्वेन्टी फाइब में लगा रहे हैं ठीक है मैंगोज़ वह सॉरी जी ट्वेन्टी बहुत ज़्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे आपको फ्रेश मिलेगा एक दम फ्रेश मिलेगा कोई कोई भी शिकायत नहीं होगी बनाना थर्टी थर्टी के हैं पूरे वन दर्जन हाँ जी चलिए ठीक है यह आपके लिए सिर्फ आपके लिए बीस में हम लगा रहे हैं ठीक है वॉटरमेलन का आपका रहेगा वह हमारा देखिए सिक्सटी में जी हाँ के जी में के जी में देंगे वह जितना होगा ना वह आपको कम नहीं होगा बल्कि अच्छा ही रहेगा ठीक है ठीक है तो वह फिफ्टी में कर देते हैं तो डेट बता दीजिए मैं नोट कर लेती हूँ

ओके कोई प्रॉबलम नहीं होगी एक दम फ्रेश ही होगी चलिए ठीक है ओके मिल जाएगा आपको ओके